हैलो नमस्ते मैडम जी होर तुंदा केह् हाल ऐ बस ठीक तुस सनाओ होर केह् करादे हे हां ऐ राहुल कनेहा नेहा ऐ पढ़ने पढ़ने बिच्च आं चलो मैडम जी में तुसेंगी इक गल्ल सनानी ही मिगी छुट्टी चाहिदी ही दस ञांरा दिन आस्तै ते अस इक बड़ी दूर जाना हा में एह् टीचर कन्नै पैह्ले गल्ल करी लैनियां पिछले अक्तूबर दा कोई मसला ते हैनी ऐ तुस अगर ऐ ते तुस मिगी सैंड करी ओड़ो व्हाट्सऐप पर में इसी आप्पे पढ़ाई लैगी में कन्नै ना मिगी अगर होर छुट्टी चाहिदी होगी नां तुस केह् करना पौगा में फ्ही तुसेंगी ऐप्लीकेशन लिखियै भेजगी तुसें किश नी करना बस तुसें न्हाड़ा ना कम्म इक बारी लिखियै भेजी ओड़ेओ मिगी ते कन्नै दिक्खेओ कि कि'न्ने दिन दा टूर छूर ऐ सारा किश मतलब पूरा दस दिन दा कम्म देई ओड़ेओ ध्यान कन्नै एह्दी कापी पर लिखी ओड़ेओ ठीक ऐ बहुत बहुत धन्नवाद तुं'दा मैडम